हैल्लो जी सर तुस गणेश गैस्ट हाऊस दा बोल्ला दे जी सर मतलब एह् इ'यै ना जेह्का श्रीनगर बिच ऐ थुआढ़ा गैस्ट हाउस जी सर मैं इत्थे रूम चाहिदा हा अपनी फैमिली कन्नै औना हा में वेकेशन उप्पर श्रीनगर ते रूम थ्होई जाह्ग ते मतलब केह् फैसिलिटी बगैरा दिक्खो माराज उत्थै एह् ऐ कि असें उत्थै बैशनो रुट्टी चाहिदी थ्होई जाह्ग ओह्दे बाद असें व्यू अच्छा चाहिदा और गड्डी बगैरा चाहिदी कुतै चक्कर चुक्कर मारने जाना ते थुआढे़ कोल गै रौह्ना ते उत्थूं गै गड्डी चाहिदी असें पूरी प्रोवाइड करी कीती जाह्ग जी माराज ते कन्नै बाकी रुट्टी पानी दा तुसें करने पौना ते पता असें चाहिदी वैश्णो रुट्टी ते एह् ओह् जी माराज और व्यू बगैरा अच्छा होना चाहिदा न्हाने धोने दा बगैरा गीजर बगैरा गर्म पानी सब किश जी माराज फ्ही ठीक ऐ माराज ओ जी माराज में तुसें कोई पंज पंज सत्त दिन पैह्लें गै सनाई ओड़गा फोन करियै कि असें कुसलै औना और किन्ने बंदे होने केह् पता साढ़े कन्नै कोई एडिशनल कोई केह् पता कोई और दोस्त बगैरा बी आई गेआ फैमिली दे कन्नै जां कोई रिश्तेदार आई गेआ ओह्दे बारे पैह्लें इन्फार्म करी ओड़गे और ओह्दे बाद केह् नां जेह्की गड्डी बगैरा असें जेह्ड़ी चाहिदी होग ते ओह्दे ओह्दी तुस मिकी आनलाइन डिटेल भेजी ओड़ेओ कि केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी ऐ उस स्हाबै अस ओह् गड्डी बुक करी लैगे जी माराज जी माराज और बाकी रूम बिच ब्लौर बगैरा होग ना फिर ठंड बगैरा तुसें पता श्रीनगर किन्नी होंदी ऐ जी माराज शुक्रिया माराज फ्ही ठीक ऐ माराज फ्ही तुसें फ्ही अस उत्थै गै फ्ही तुसें गै अ'ऊं डिटेल भेजना बगैरा केह् केह् मिकी चाहिदा तुस फ्ही मिकी कराया बगैरा करी ओड़ेओ अपने स्हाबै और कन्सेशन दिक्खी लैएओ किन्ना करी सकदे ओ कोई चक्कर नेईं जी सर जी सर शुक्रिया माराज शुक्रिया ओके सर जी सर